हैलो नमस्ते जी हैलो नमस्ते ठीक ठाक तुस सनाओ होर केह् हाल चाल ऐ केह् करा दे बैह्ले लाएओ चक्कर साढ़े तां अच्छा मबारखां तुसेंगी अज्ज तेरा बर्थ डे ऐ कोई निं औन्ने औन्ने लान्ने चक्कर किन्ने बजे हारे पंज बजे हारे कोई निं कम्म शम्म करी ओड़ेआ नी खतम हां कोई निं लान्ने आं चक्कर ते दिक्खने आं ऐ निं ऐ कोई खास निहां कम्म ते डिप्परी सेही औना ते ऐ हा इ'यां बी थुआढ़े बाकी ठीक ठाक तुस सनाओ थुआढ़े ठीक नी सारे लाएओ फ्ही चक्कर साढ़े ई तां खरी तां चलो ठीक ऐ औगे ओके